दाबाबो गंसे बायदोंमोन आङो दाखालि गोबां बायबाय थाबाय आङो थाब थाब बेखौनो बिखौनो बायबाय थानांगौ जायो दाबायानो बुथुवासो आजि दाना मानो दाबा मोजांखौनो मोनलाथाय माथो सिगांलाय जि गोबौ गोबौ खासिया दाबा मोनोमोन दाना खासिया दाबाबो मेरला बायबाय आङो बौथ्रा दाख्लैबो गंसे लांदोंमोन आं बिबो बुथुवासो जाबाय मोजाङानो नङा फियास हानो मानो मैगं हानोनो जि आखाइ सासोयो गोदान गोदान उनै उनैसो हानांगौ जायो बौद्लाया मानो बिदिसै सिखाखौनो मोजांखौनो बानायला दाना बहाबा दाबा गोबौ मोनबावनांगौ जाखो आङो बेसे बे बायनांगौखौनो बायनांगौ बायनांगौ जाबाय थायो थाब थाबनो बिराथ दुब्लिगेट दिब्लिगेट फानसै आजिखालि दाबाफोरखौनो मोजांखौनो फानला मैगंआ मा हानो बिराथ खस्थ' जासोयो आखाइ सासोलायनाय आखायफ्रा थिफुजोबलायो बुथुवा दाबाजों हानानै मानो बिदि फानो दुब्लिगेट बुस्थुखौलाय मोजां बानायबानो जायो मोजां मोजां बानायबानो गाव गावनिनो सेल जायो बुस्थुफ्रा दुब्लिगेट बानायबा गाव गावनो सेल जाया बिदिनो थाबाय थायो ओमफ्राय ओरैनो बिखोन बिखोन बायबाय थानांगौ जायो जोंहा गंबेसे जाखो जाखो बायनाय बुस्थुखौनो बायबाय थानांगौ जायो हाखालासो आङो बेसे बायनांगौ दाबाफ्राखौलाय बार बार बायबाय थानांगौ जायो बिखौनो बिखौनो बिखौनो